हीअं त मुंहिंजे वटि कहिड़ी थीम न आहे मां गूगल ते यूट्यूब ते ॾिसी ॾिसी करे ठाहींदी आहियां मां इंस्टीट्यूट जे लाइ ठाहींदी आहियां पहाड़ जा चित्र कार्टून जा चित्र खाइण पीअण जा चित्र इंसान जा चित्र गाड़ियूं जो चित्र मां इन स्कूल जे लाइ ठाहींदी हुअमि सीनरीयां घर जी चित्र पहाड़नि जी चित्र गाॾियुनि जी चित्र मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे सुठो लॻंदो आहे चार्ट ठाहींदी हुअमि हाणे बि ठाहींदी आहियां मॉडल ठाहींदी आहियां पेंटिंग ठाहींदी आहियां स्केच ठाहींदी आहियां स्केच बनाईंदी आहियां मूंखे सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजी हॉबी आहे ड्रॉईंग करणु मां यूट्यूब से यूट्यूब ते ॾिसी ॾिसी करे सिखियो आहे गूगल ते सिखियो आहे मुंहिंजी टीचर से सिखियो आहे मां मुंहिंजी टीचर ते सिखियो आहे इंस्टीट्यूट जे मूंखे ड्रॉ ड्रॉइंग करण जो शौक़ु आहे मूंखे सुठो लॻंदो आहे मां पंहिंजे ख़ाली वक़्त जे ड्रॉइंग कंदी आहियां ख़ाली शीट ते गाणे ॿुधण ॿुधण ॿुधण ॿुधण